हाँ कम्पनी है मेरे पास आप कुछ पढ़े लिखे हैं कितना है के आए थे आपका जो है किस पर है अड़तालीस सौ आप क्या क्या काम कर लेते हैं देखो इससे पहले कैसे काम करें अच्छा इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में कर रहे थे कौनसा काम कर रहे थे पजेशन लेफ्ट तारिक में आप कौन सा काम कर रहे थे ये जगह तो है हमारे यहाँ हाँ इतना है कम्पनी में आपको हमारे यहाँ अप्लाय करना पड़ेगा भले आप फारम भर के अप्लाय करिए आपका इंटरव्यू होगा आप पहले हमारे यहाँ का परीक्षा पास करिए उसके बाद में आपको बताई जाएगी हमारे यहाँ शिफ्ट दो चलती है दो शिफ्ट चलता है आठ आठ घंटे का शिफ्ट चलता है के जैसे हमारी कम्पनी में और वर्कर हैं पहले सिखाते हैं हमारे यहाँ पाँच सौ वर्कर हैं जी नहीं जैसे हमारे यहाँ बहुत कई प्रकार के काम चलते हैं ना हमारी बहुत लंबी फैक्ट्री है हाँ हाँ काम बहोत है कभी भी कई कोई मोटर में खराबी आ जाती है कहीं से फिटर उड़ जाता है तो इसीलिए रखना पड़ता है नहीं हमारे यहाँ कम्पनी में आपको उन मिलेगा पहनने के लिए कम्पनी आपको जो है आपको कम्पनी की तरफ से रहने के लिए रूम मिलेगा आप खाना खाने के लिए आपको स्वयं अपना पैसा करना पड़ेगा अगर कम्पनी खाना देता है तो जैसे अगर कम्पनी आपको खाना देगी तो वो आपको सेलेरी में माइनस करेगी हाँ और अगर आप सेलेरी पर खाना नहीं लेते हैं अपना अलग व्यवस्था करते हैं खाने के लिए तो आपकी सेलेरी में माइनस नहीं होगा ठीक है मान्य दो टैम भोजन दे रहे हैं आपको हम मान लीजिए पर मंथ जो है पंद्रह हजार रुपये सैलरी दे रहे हैं तो उसमें चंद के नजर परआपका भोजन का काट लेंगे आपको बारह हजार रुपये हाँ आपको बारह हजार रुपये सेलेरी देंगे जी भई तीस आप तीस आप तीस दिन हमारे यहाँ खाना खाएंगे ना खाना तो तीस दिन का मतलब साठ साठ जन का खाना हो गया तो तीन हजार रुपे में कहाँ नुकसान हो रहा है नमस्ते